हम ई अनुभव दऽ रहल छी जे एखुनका जे बच्चा छै ट्यूशन करै छै लेकिन कमजोर रहै छै तैॅं बहुत हम एहन छै जे सार्वजनिक जगह परमे मँगनीमे सेहो पढ़ायल जाइ छै या पाइयो लऽ कऽ से पढ़ल जाइ छै तैॅं अखुनका बच्चा गणितमे अंग्रेजीमे एहिमे जे छै से प्रायः कमजोर रहै छै से हम नवजुबक सबके आग्रह करबनि जे केओ अपन नौकरीमे छथि तऽ ठीक छै नहि छथि तऽ छोट छोट बच्चाके से लऽ कऽ बैसैत की कहै छै अनुदानके रूपमे हुनका पढ़ाबथि टोल पर या कोनो ठाम एकटा सार्वजनीक जगह परमे पढ़ा कऽ आ ओकरा नीक जेकाँ नीक विद्यार्थी बनाबथि अंग्रेजीमे तेज आ गणितमे तेज एहि तरहक बनाकऽ कोनो की कहै छै जे जस हेतैनि आ विद्यार्थियोके फायदा भेटतै जे आगू जाकऽ विद्यार्थीके सदा मोन रहथिन आ कि नीकसँ नीक विद्यार्थी बनि सकतै तैॅं अखुनका जे छथि नवजुबक जे केओ पढ़ि लिख कऽ एम्हर आमहर घुरै छथि ओ एहि तरहक विद्यार्थीके लऽ कऽ कोनो सार्वजनिक जगह पर बैसा कऽ आ ओकरा अपन शिक्षा देथिन एक घंटा कऽ जाहिसँ ओकर कल्याण हेतै बच्चाके आ अपनो सऽ भगवानो घरमे की कहै छै जे जश होइ छै किएकि पर उपकार धर्म होइ छै पर उपकार यऽ पुण्याय पापाय परपीडनम उपकार केला से पुण्येटा होइ छै कष्ट नै होइ छै नै पाप होइ छै